में संजीव कुमार जम्मू कश्मीर रियासत दा रौह्ने आह्ला मेरी उमर बत्ती साल ऐ में डिस्ट्रिक्ट सांबा गांव सगवाल दा रौह्ने आह्ला अज्ज में तुसेंगी दस्सां फोनै दे बारे च सनानां कि पैह्लें फोन होर अज्जै दे फोनै च केह् फर्क ऐ महाराज जेह्ड़ा पैहला फोन ही ओह् महाराज इक इ'यां तार जेही गौरमेंट ने तारे तारे कन्नै ओंदी ही इक लैंडलाइन नम्बर होंदा हा महाराज ओह् कनेक्शन लैने पौंदा हा लैंडलाइन ओह् कनेक्शन बड़ी मुशकला कन्नै थ्होंदा ते कन्नै थ्होंदा उसी ही जेह्दे कोल चार पैहे होंदे हे ग्रांऽ दे बंदे कोल सौक्खे बंदे कोल जेह्दे कोल चार पैहे होने उसी लैंडलाइन फोन थ्होना ते ओह् महाराज फोन ते थ्होई जाना उसी ते बाकी ग्रांऽ ने केह् करना पूरे ग्रांऽ ने केह् करना इक अद्धा कुतै लग्गना ग्रांऽ च ते ग्रांऽ आह्लें केह् करना नम्बर अपने रिश्तेदारें गी देई ओड़ना कि भाई साढ़ा नम्बर ऐ कोई सनेहा पत्तर देना होऐ ते इस्सै नम्बरै उप्पर फोन करना ते ओह् जेल्लै कुतै फोन औना ते महाराज दकानदारै ने कुहै हत्थ सनेहा भेजना कि महाराज थुआढ़ा फलानी जगह् दा फोन आए दा आइयै फोन करी लेऔ उसी ते गल्ल बात करनी कुतै सनेहा कुसै ने देना कुसै ने नेईं देना सनेहा ते गल्ल बात करनी ते महाराज ओहदा स्हाब कताब इ'यां होंदा कि ओहदा बिल औना बिल औना दो सौ रपेआ त्रै सो जिन्ना बी औना ओह् बिल असें जां ते उ'न्दे दफतर ज'मा कराना ते जां उ'नें कांउटर होना रक्खे दा इक कुतै च'ऊं पंजे दस्से ग्राएं दा कुतै इक कांउटर होना निक्का हारा ब्रांच खोली दी होनी उत्थें दफतर आह्ले उत्थे असें बिल ज'मा कराना लम्मीं लम्मियां लाइना लग्गी दी होनियां बिल ज'मा कराने च केह् पता इक दिन जाना होऐ दूए दिन नेईं होऐ इ'यां कुतै बिल ज'मा कराना ते महाराज गे बिल नेईं ज'मा होना ते फोन बंद करी ओड़दे हे ओह् फिर ओहदे बाद महाराज गौरमेंट ने इक टू जी फोन कड्ढी ओड़े बटने आह्ले बटने आह्ले टू जी फोन कड्ढे उन्दे च महाराज उ'नें एह् स्कीम रक्खी ओड़ी कि ओह् इक कार्ड जेहा देना कार्ड गी स्क्रैच करना जे असें मन्नी लैओ असें त्रीह् रपेऽ आह्ला रिचार्ज कराना उ'नें दकानदार ने सानूं त्रीहें आह्ला कार्ड देई ओड़ना फिर असें ओह् कार्ड स्क्रैच करना फिर नम्बर डाइल करना नम्बर डाइल जेह्ड़ा करना नम्बर मलाना ओह् कम्पनी दा नम्बर होना ओह् नम्बर मलाइयै जेह्ड़ा स्क्रैच कार्ड करियै नम्बर मलाइयै फिर कम्पनी आह्ले कोल फोन जाना फिर साढ़ा कुतै रिचार्ज होना रिचार्ज होना ते फिर असें कुतै गल्ल करने आह्ले बनना ते आस्ता आस्ता एह् चलदा रेहा थोह्ड़ा चिर ते फिर महाराज एह् बी बटने आह्ला फोन बी कोई जेह्ड़ा बंदा शाहूकार जां पैहे आह्ला हा ते उन्न गै खरीदी सकेआ जेह्ड़ा गरीब बंदा बचैरा ध्याड़ीदार ही ते ओहदे ताईं मुश्कल होई गेई ते फिर सारे चलो थोह्ड़े थोह्ड़े करियै अपना गजारा करियै थोह्ड़ा जोड़ा बंदा करियै अपना उ'नें फोन आम लोकें दे घरें फोन होई गे गल्ल बात करने गी फिर महाराज गौरमेंट ने एह् फोन पैह्लें टू जी कड्डेआ फिर कड्ढी ओड़ेआ महाराज थ्री जी ते फोर जी फोन ओह् कड्ढी ओड़ेआ स्मार्ट फोन उ'न्दे बिच्च कैमरे बी देई ओड़े नेट देई ओड़ेआ ओहदे च सारी सुबिधा उ'नेंगी ओहदे च देई ओड़ी ते ओह्दे बिच्च्च केह् होंदा रेहा कि दकान दारें जेह्ड़े पैह्लें कार्डे उप्पर रिचार्ज होंदे हे टू जी ते ओह् उ'नें दकानदारें फोने च पैहे पाई ओड़ने ते पैहे पुआई लैने फिर उ'नें लोकें जाना महाराज एह् नम्बर ऐ साढ़ा इस नम्बर उप्पर साढ़े उप्पर रिचार्ज करो ते रिचार्ज कराने म्हीने दा कराई लैना दं'ऊ म्हीने दा कराई लैना महाराज दो सौ रपेआ कराया महाराज दो सौ रपेऽ दा म्हीना रिचार्ज होना ई आ ते तुस रिचार्ज दो सौ दा केह् होना जे दो सौ रपेआ पुआगे ते दो सौ दी गै गल्ल होनी जेल्लै दो सौ मुक्की जान ते फोन परतियै बंद होई जाना मुड़ियै फिर दो सौ रपेऽ दा पुआना फिर दो सौ दी गल्ल करनी एह् अपना थ्री जी ते फोर जी दा चलदा रेहा हून महाराज फोर जी फोर जी फोन चलेआ फोर जी ते फाइव जी एहदे बिच्च बड़ी सारी सुबधा कड्ढी ओड़ी गौरमेंट ने गूगल पे कन्नै रिचार्ज करो दकानै उप्पर कराई लेऔ जां जियां मर्जी कराई लेऔ महाराज केह् पता त्रै पैह्लें म्हीने म्हीने दा होंदा हा अज्जकल तुस त्रै म्हीने दा बी कराई सकदे साला दा बा रिचार्ज कट्ठा कराइयै जिन्ना मर्जी गल्ल करो फ्री कीता दा गल्ल करी सकदे महाराज पैसे ते लैदे न जे मन्नी लेऔ कि सालै दा त्रै ज्हार लैंदे न ते त्रै ज्हार च अनलिमटड काल रक्खी दित्ती उ'नें फोर जी फाइव जी ते ओहदे बिच्च एह् होई गेआ कि थोह्ड़ा लोकें दा बी रोजगार बनी गेआ लोकें पैहे कमाए थोह्ड़े बचारे ते चलो सारे फोर जी फोन रक्खी लेदे न अज्जकल अज्जकल दा टैम जेह्ड़ा ऐ नेट दा टैम होई गेदा नेट दा जमान्ना होई गेदा सब किश फोनै उप्पर गै लोग दिक्खा दे बरखा कदूं होनी ऐ जी एह् फलान टींग कंदू होना एह् कम्म कदूं होना सब किश फोनै च गै आई गेदा फाइव जी ते महाराज अजें लांच होई गेदा बाहरली कंट्री च स्टेटें च ते होई गेदा लांच ते साढ़े जम्मू कश्मीर च चला दा प्रोसिजर एहदा चलो जेल्लै ओह् बी लांच होई जाग ते फिर ओह् बी थोह्ड़ी सुबधा बधी जानी होर थोह्ड़ा खरा होई जाना कम्म ते जेह्ड़ा थुआनूं मीं फोर जी दी गल्ल सना दा हा एह हून महाराज नेट आने कन्नै इंसान गी थोह्ड़ा लोकें गी जागरता मिली ऐ अपनी डोगरी भाशा दे बारे च बी तां बी पता लगेआ कि हां भाई कोई नेट ऐ ते कुतै अस बी डोगरे आ हां भाई डोगरी बी साढ़ी कोई भाशा ऐ बस इत्थे पैह्लें नेईं तां इयै हिंदी महाराज अंग्रेजी बोलो हिन्दी बोलो अंग्रेजी गै ते हून थोह्ड़ा डोगरी थोह्ड़ा असें ते बढ़ी चढ़ियै साथ देआ ने के एह् डोगरी साढ़ी मात्तर भाशा ऐ इसी भाई चुक्कना असें उप्पर ते भाई हून फाइव जी जेल्लै औंदा ते दिक्खो हून केह् बनदा ऐ असें ते अपनी डोगरी भाशा गी जेह्ड़ा अपना बड़ी दूरै तक लेना रिचार्ज असें महाराज कराई लैन्ने पंज छे छे साड्ढे छे सौ दा रिचार्ज होंदा त्रै म्हीने दा ते डेढ जी बी नेट थ्होई जंदा ते बाकी अनलिमिटड काल थ्होंदी ऐ चलो खरा चला दा सर्कल अपना